हांवें दोन ट्रिक शिकलेलें आसा टॅक्नीक्स ते म्हटल्यार फस्ट म्हटल्या आतां तूं खंयचे ड्रॉ करपाक वता ड्रॉइंग जाल्यार पयली ताचो एंगल रफली ड्रॉ करपाचो पेपरार आनी सेकेंड म्हटल्यार हांवें दोळे कशे ड्रॉ करता ते रफली शिकलेलें आसा पयलीं म्हणजे पयली आयलॅशीस किदें किदें करपाचे तें शिकलेलें आसा आनी हे हांव सगळें ऑनलायन शिकलेलें आसा यूट्युबार वयल्या